ہاں مجھے فلم دیکھنے کا بہت شوق ہے اور مجھے ایک فلم ایک فلم ابھی اچھی بھی لگی ایک فلم جو ہے شاہ رُخ خان کی کرن ارجن کرن ارجن فلم بہت اچھی لگی مجھے کیوںکہ اُس میں شاہ رُخ خان کی ہر مووی بہت اچھی لگتی ہے مجھے کیونکہ کرن ارجن میں وہ جب شاہ رُخ خان آتا ہے اینٹری مارتا ہے وہاں سے وہ پہاڑ پے سے دیکھتا ہے وہاں کا سین مجھے بہت اچھا لگا اور جب وہ اُس کی ماں بلاتی ہے جب وہ آتا ہے وہاں کا سین بھی بہت بڑھیا لگا اور اُس میں بہت سارے سین ہیں جو الگ ہی ہیں ایسی مووی بنی نہیں ابھی ابھی تک بہت مووی بڑھیا لگی مجھے اور شاہ رُخ خان کی ہر مووی دیکھتا ہوں میں ہر مووی ایک دم سپر ہٹ لگتی ہے مجھے تو